मेरे बेगूसराय में हिन्दू धर्म का ही ज़्यादे प्रचार है और हिन्दू धर्म का ही बेसी प्रचलित तो ऐसे मिली जुली सब धर्म का है कोई ऐसा नहीं है कि एक साथ अलग अलग धर्म है सब जगह सब एक सा सब जगह सब धर्म है और मेरे गाँव में भी सब धर्म का लोग रहते हैं और सर्व धर्म को मानते हैं और सब धर्म का भी प्रचार करते हैं और मेरे गाँव में सर्व धर्म सब धर्म को मानने वाले लोग हैं और सब धर्म को पूज सब धर्म का पूजा करते हैं सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं अपने अपने पूजा अपने ढंग से करते हैं और हम भी अपने धर्म को मानते हैं हम हिन्दू धर्म के हैं और कोई मुस्लिम है कोई सिक्ख है कोई ईसाई है सब धर्म के लोग बेगूसराय में हैं और मेरे गाँव में भी सब धर्म के लोग हैं जो अपने अपने ढंग से अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हैं और सब अपने अपने तरीका से रहते हैं और सब अधिकतर लोग हिन्दू धर्म को ही मानते हैं और मुस्लिम भी बहुत ज़्यादे हैं यहाँ हैं मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं वो भी अपने धर्म को मानते हैं हम भी अपने धर्म को मानते हैं और सब अपने अपने तरीका से अपने अपने धर्म को मानते हैं मैं भी अपने धर्म से अपने तरीका को मानते हैं